हांव शिवण शिकलां एम्ब्रॉयडरी शिकलां भरपाक शिकलां आनी हांव ब्लावज शिंवता ड्रेस शिवता ल्हान भुरग्यांचे कपडे शिंवता आनी हांव क्लास केल्ली हांवें शिकलां हांव क्लासीन आनी हांव म्हज्या भुरग्यांक शिकयली शिवण एम्ब्रॉयडरी करपाक शिकयलें मागीर भरपाक शिकयलें मिटी भरपाक शिकयली आनी हे व्हडली चादर बीन भरपाक शिकयली पेंटींग करपाक शिकयले चादरीचे फ्रोंजांचे आनी मागीर कोणीय म्हाका आपणाक दाखय गो म्हणटा तांकां दाखयलें आनी तेंकांय शिकयलें शिंवपाक पेंटींग करपाक चादरां तुवालें आनी फोंज्यो पेंटींग शिकयल्यो विणपाक शिकयले मागीर आनी सगळे ब्लावज शिंवता हांव आनी सगळें शिवतां कपडे